मैं आम तौर पर कुएँ से पानी तो नहीं निकालता पर अगर विचार किया जाए के इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा इसका उपयोग करके पानी कैसे निकाला जा सकता है कुए से तो हम एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से उसमें बिजली का करेंट दौड़ा के पानी निकाल सकते हैं वो कुछ इस प्रकार होगा की एक लंबे पाइप की सहायता से जो कि कुए में डालना होगा और मोटर में लगा हुआ दूसरा पम्प जिसमें पाइप जोड़ा जाएगा वो उस प्रकार से रखना होगा जहाँ पे पानी का उपयोग करना हैं और फिर बिजली का उपयोग करके जब मोटर चलेगी तो वह पानी को सोख ती जाएगी और ऐसे कर कर के कुएँ से पानी जमीन के स्तर तक ऊपर आता जाएगा जिस वज़ह से हम रोजमर्रा की उपयोग में पानी जब करते हैं उपयोग तो वो ले सकते हैं उपयोग में